हमारे भारत मे अलग अलग जगह अलग अलग फ़ैसन होते हैं तो हमारे फिल्मों मे भी अलग अलग प्रकार की ड्रेसों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कइयों को छोटे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं पर कई हीरोइन होती है जिनको सड़ियाँ पहनना पसंद होती हैं तो अगर मेरी बात की जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा रेखा जी की जो पसंद है वो मुझे काफ़ी पसंद आती है क्योंकि उनका जो साड़ियाँ पहनने का तरीका होता है उनकी अलग अलग प्रकार की जो साड़ियाँ होती हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि उनकी जैसी साड़ियाँ मैंने देखी नहीं है मतलब इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ होती हैं तो मुझे उनकी पहनने की शैली काफ़ी पसंद है